जय झूलेलाल त अॼु मां तव्हांखे पंहिंजे घर जे ॻार्डन में उग्यल फल फ्रूट ऐं सब्जियुनि जा पौधे जो मां उगाईंदा हुअमि हुनजे बारे में जामु कुझु ॿुधाईंदमि त मूंखे अ पेड़ पौधा ऐं फल फ्रुट सब्जियुनि जा पौधा उगाइण में जामु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजी माउ हमेशा वधीक करे पंहिंजे रंधिणे में मानी ठाहिणु वक़्तु मुंज मूंखां उगायल फल फ्रुट ऐं सब्जियुनि जे पौधे मां कढी करे असां मानी ठाहींदा हून हुनजो सवादु जामु सुठो लॻंदो आहे ऐं मूंखे सब्जियुनि जा ऐं फल फ्रुट जो पौधो उगाइण में जामु सुठो लॻंदो आहे आउं रोज़ु वधीक करे हुनमें पाणी विझी करे ऐं खाद विझी करे हुनखे ध्यानु ध्यानु सां संभालंदा हूं मूंखे पौधनि जो ख़्यालु रखण में मूंखे जामु वणंदो हो त आउं वधीक करे फलनि जो ऐं फ फ्रुट जो पो पेड़ पौधा उगाईंदा हुअमि मूंखे जामु सुठो थो लॻे मुंहिंजे घर में सब्जियुनि जा बि पौधा आहिनि हीअं त मुंहिंजे घर में आलू टमाटर बीट बसर जा बि पेड़ पौधा आहिनि जय झूलेलाल